نوزائیدہ بچے کے لئے اس کے پہلے سال میں کے دوران کئی مختلف رسومات ادا کی جاتی ہے ان میں سے پہلا آتا ہے جو ڈاکٹر بالکل منع کر دیتے ہیں کہ ان کو پیکیٹ کا دودھ نہ پلائیں اس لیے چھ مہینے تک ان کو ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے اور کئی چیزوں کا ان کا دھیان رکھا جاتا ہے جیسے موسم خراب ہے تو ان کو کپڑے کس طریقے سے پہنانے ہیں کون سے کپڑے پہنانے ہیں اور اگر وہ رو رہے ہیں تو کیا وجہ ہے ان کے پیٹ میں درد تو نہیں ہو رہا اور یہ کپڑا جو پہنایا ہے یہ تو چبھ تو نہیں رہا اور یہ کپڑے پہنانے ہے تو اس میں گرمی تو نہیں لگ رہی کئی چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ بچے بول تو پاتے نہیں تو ان کے رونے دھونے میں ہی ماں باپ کو پہچاننا پڑتا ہے کہ کیا پرابلم ہے اور سرکار کی طرف سے کئی ٹیکے لگتے ہیں بچوں کو جو کئی سال تک بچوں کے لگتے ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ بہت ضروری بھی ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے اور کئی طریقے کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں ان سے بڑا خیال رکھا جاتا ہے ان بچوں کا ان کے کھانے ہینے کا بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور ان کے چلنے پھرنے کے لئے تاکہ وہ تھوڑا چلیں پھریں تو ماں باپ ان کو گاڑی لاکے دیتے ہیں بچوں کی جس میں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے جو جس میں وہ اپنے پیر سے اس گاڑی کو چلاتے ہیں جس سے وہ آگے چلنا سیکھتے ہیں اور وہ ماں باپ ان کو بولنا سکھاتے ہیں بچوں کے نوزائیدہ بچوں کے سامنے جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ بچہ بہت تیزی سے سیکھتا ہے آگے اس کو بہت کام آتے ہیں وہ الفاظ تو ان چیزوں کا بھی بڑا دھیان رکھا جاتا ہے کہ کیا بولیں بچوں کے سامنے اور انہیں کیا سکھانا ہے جیسے آپ سکھاؤگے ویسے ہی وہ سیکھیں گے تو کئی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے